मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मोबाईल एप इंस्टाग्राम आज के समय में है क्योंकि इसे बच्चे युवा एवं बड़े भी इस्तेमाल करते हैं इस एप में लोग अपनी मेहनत के मेहनत करके अपनी कुछ वीडियोज़ डालते हैं जिनसे लोगों को प्रेरणा मिलती है की वह ऐसा काम कर सके इस एप में आपको बहुत सारी समस्याओं के समाधान एवं नई नई चीज़ें दुनियाँ में जो हो रही हैं उसके बारे में पता चलता है लेकिन कुछ प्रमुख ऐप्स जैसे व्हाट्सएप्प फेसबूक टिकटोक ग्लोबल लेबल पर पोपुलर होते हैं जो इस्तेमाल करे जाते हैं लेकिन आज के समय में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला एप इंस्टाग्राम है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें आप कर सकते हैं स्मार्ट फोन के फायदे में शामिल है संपर्क आप दुनियाँ भर के लोगों से आसानी से जुड़ सकते हैं और आप एक जगह से दूसरी जगह बिना वहाँ जाए अपनी आवाज पहुँचा सकते हैं और एक दूसरे से बात कर सकते हैं ज्ञान केस में देखा जाए तो इंटरनेट के माध्यम से आप हर खीस तास में हर फील्ड में में नए ज्ञान को प्राप्त कर कर सकते हैं हैं जो आपकी मदद बहुत सारे नए नए आविष्कार एवं आपके विज्ञान के लिए साबित होगा जो जो आपको मदद करेगा एक बेहतर भविष्य बनने के लिए अगर काम के उसमें देखा जाए तो मोबाईल ऐप्स के इस्तेमाल से आपकी की तरह आप किसी भी तरह कि समस्या का समाधन कर आसानी से कर सकते हैं जैसे ऑनलाइन बैंकिंग शॉपिंग और ट्रेवलिंग बुकिंग देखा जाए तो यह आप मोबाईल के इस्तेमाल से आसानी से एवं घर बैठे बैठे कर सकते हैं बिना कोई समय का नुकसान करें मनोरंजन के उसमें देखा जाए तो आप अपने पसंदीदा म्यूज़िक मूवीस गेम्स इत्यादि का आनंद ले सकते हैं जो आपकी मदद करता है आपको घर बैठे बैठे घर बैठे बैठे मनोरंजन करने में अगर मोबाईल मोबाईल या फिर टेक्नोलॉजी के नुकसान मे देखा जाए तो प्राइवेसी का खतरा सबसे पहले लोगों को आता है कि हमारी भी कुछ हमारी कुछ फोटोएं या फिर विडिओ या फिर हमारे घर का एड्रैस इत्यादि किसी और के पास न चला जाए या फिर हमारे सबसे बड़ा खतरा ये रहता है कि हम जिस बैंक में अपने पैसे रखे हैं उसकी हमको पूरी सिक्युरिटी मिलेगी की नहीं मिलेगी इसलिए प्राइवेसी का खतरा हमेशा बना रहता है है फिर हेल्थ इशूज का का मोबाईल से यह संबंध है की ज़्यादा देर तक बच्चे और युवा जो ज़्यादा देर तक फोन में लगे रहते हैं उनकी हेल्थ और उनकी सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है है उनके माता पिता से की हमारे बच्चे की आँखें खराब हो रही हैं वो ढंग से सो नहीं पा पा रहा है उसे रात भर नींद नही मिल रही है ये सबसे घातक इसका नुकसान होता है है जिसकी वजह से बच्चे कि शारीरिक एवं मानसिक स्थितियों में में फ़र्क देखने को मिल सकता है है समयारूप से स्मार्टफोन की शक्तिशाली उपकरण है है लेकिन उसके समय का सही इस्तेमाल करना महत्वपूर्ण है नहीं तो यह बहुत नुकसानदारी हो सकता है